ہیلو جی ہیلو جی بیٹا

اچھا اچھا جی جی جی جی جی

جی جی تو اُس کے لیے آپ کا یہ پروسیجر ہے کہ آپ ایک اپلیکشن لِکھ دیجئے اُس میں آپ اپنا مِسنگ پرس اپنا اپلیکشن لِکھ دیجئے اور لاسٹ ٹائم آپ نے اُسے کہاں رکھا تھا یاد ہے آپ کو کہاں رکھا تھا کہاں نہیں وہ لِکھ دیجئے آپ اُس میں پوری ڈٹیل ڈال کر اور پھر اُس کے بعد جو ہوگا پھر میں ہم آپ کو بتا دیں گے ہم چیک کر لیں گے پھر ہماری جو ٹیم ہے وہ چیک کر لے گی کہ کہاں ہے آپ کا والیٹ کہاں نہیں تو اِنشاء اللہ آپ کا ایک دو دن میں مِل جائے گا والیٹ ہاں آپ جی جی جی آپ آج جی جی جی ہاں تو آپ مجھے ہے ہاں جی جی جی اور آپ مجھے اُس میں لیٹر میں جو آپ لکھیں گی نا تو آپ اُس میں ایگزیکٹ مطلب ڈیٹ ڈیٹ لِکھ دیجئے گا کِس دن مِسنگ ہُوا تھا اور جو بھی آپ کو لگے آپ جس ٹائم پہ ہوا تھا آپ اپنے رفلی لِکھ دیجئے گا آپ کو جو بھی یاد پڑ رہا ہے اِس ٹائم پہ آپ کونسی کلاس تھی تو وہ سب لِکھ دیجئے گا اُس میں سب مینشن کر دیجئے گا ٹھیک ہے نا جی اُس کا کلر وغیرہ جو بھی ہے ساری ڈیٹیل سب آپ اُس میں مینشن کر دیجئے گا جی جی جی صحیح ہے تو وہ آپ کو مِل جائے گا ایک دو دِن میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے